हॅलो हॅलो हैपनिंग्स म्हाका चिकन फ्राइड राइस जाय आशिल्लो हय कसो एक हें आं आनी तुमचें स्विगींतल्यान बी मागयल्यार कितें डिस्काउंट बी आसा कितल्या वेळान पावतलो तुमचें हांगासर तें वीस मिनटां भितर पावतलें न्हय नक्की न्हय बरें तर